हथ सां ठहियलु कपिड़ा पंहिंजे द्वारा सिबियलु कपिड़ा या पंहिंजे हथ सां ठहियलु स्वेटर उन में जेको जनन प्यारु झलकंदो आहे उन सां असांखे मन जी ख़ुशी ऐं गॾो गॾु ॿिए जो सम्मान इहो बि ॾिसणु ईंदो आहे सच में जनन सेल्फ हेल्प इस अ बेस्ट हेल्प हैंडमेड क्लोथ्स हैंडमेड क्लोथ्स मतिलबु कंहिंखें कमु ॾियण कंहिंखें रोज़गारु ॾियणु